हा असां हथ सां ठाहे करे काड माण्हूअ खे ॾिनो आहे ऐं असां ॿुधाईंदासीं के हिन चीज़ जो भावना छाहे के जे व्यक्ती के भई हथ सां काड ठाहे थो हुनजे अंदरि भावनाऊं हूंदियूं आहिनि हुनजो अंदरि प्रेम हूंदो आहे प्रेस में त हर कोई छपाए करे ॾे थो पर जेको बि ठाहे करे पंहिंजे हथ सां काड ठाहे थो हुनजे अंदरि भावनाऊं हूंदियूं आहिनि प्रेम हूंदो आहे हुनजी महिनत हूंदी आहे तॾहिं करे हुनखे काड इलाही वणंदो आहे ठाहे करे जहिड़े व्यक्तिअ खे ॾियूं साम्हूं वारे खे सुठो लॻंदो ऐं असांखे सुठो लॻंदो तॾहिं करे काड हमेशह हथ सां ठाहे करे ॾिजे ऐं काड में हुनजी भावनाऊं प्रेम ऐं सुठे नमूने ठाहिण जो हुनजो उत्साह हूंदो आहे